जी बोलिए जी बोलिए अच्छा ठीक है हाँ अभी तो खाली है रूम ढाई ढाई हज़ार तक का मिल जाएगा आपको लेकिन ढाई ढाई हज़ार से इस्टार्ट है ढाई हज़ार से पाँच हज़ार तक के रूम हैं अगर आपको ढाई हज़ार का रूम चाहिए है तो उसमें आपको लैट बाथ मिलेगी एक बेड मिलेगा और फ़ैन भी मिलेगा और पंखा मिलेगा और या अगर आपको पाँच हज़ार तक का चाहिए तो आपको ए सी भी मिलेगा उसमें

खाना वग़ैरह भी आपके रूम में ही आ जाएगा सुबह का नाश्ता साढ़े आठ नौ बजे तक आ जाएगा और शाम का खाना भी आपको आठ बजे तक मिल जाएगा और पूरी सुविधा मिलेगी नहीं वह उसी में ऐड रहेगा अलग से नहीं दिया जाएगा हाँ एक ही रेट पर मिल जाएगी बस एक ए सी वाला रूम का वह अलग से ऐड किया है अगर आपको ए सी वाला चाहिए है तो आपको पाँच हज़ार तक में मिलेगा और अगर नहीं चाहिए है तो ढाई हज़ार तक में या आधी सुविधा मिल जाएँगी आपको हाँ पाँच हज़ार में सारी सुविधाएँ अच्छे से हो जाएँगी तो आपको कब से कब तक के लिए चाहिए है ठीक है तो आप एक हफ़्ते तक का आपका ऐड करके आपको बता दिया जाएगा तो वह आपको अभी आपका ख़ुद का कंफ़म नहीं है कि कि आप एक हफ़्ते तक रुक रहे हैं या दो दिन तक रुक रहे हैं आठ दिन फ़िक्स हैं तो ठीक है हम आपको डिस्काउंट दे देंगे ठीक है धन्यवाद हाँ ठीक है धन्यवाद